आं पयली शेत रोयतालो लोक बाबडो कोणी बायलो मेळटल्यो आनी लिवोंक घालतली आनी हें करतलीं अशें म्हणून येता आतां तशें ना आतां लिवपा करपा मशिनां येयल्यात ती मशिनाचेर आतां लोक लिवतात पूण कितें मशिनाचेर लिवलें म्हणटगीर मशिनान रोकडें जाता आनी बायल घातल्यार तुका म्हार म्हारग पडटा जावं थाम लावपाक लिवपाक कित्याक आनी लिवले म्हणटगीर तुका हे दोन वरांनी कोणाचे एक वरांन जावपाचे आसा ते अशे रोकडेच जाता शेत लिवोन करून बीन पयलीं भशेन आतां तशें ना आतां बरें शेत लिवपाक करपाक बी पूण कितें शेतांक आतां थोडे पयलीं रोयलें म्हणटगीर पिलय पडटा जावं करपता कुसता तेन्ना मातशें तेंका लॉस पडटा तेन्ना कांय तेंका फायदो जायना शेत रोंयले म्हणून जायना शेताची बरी पिकय जावपा जायी जाल्यार शेतकाराकूय बरें दिसता आपूण रोयलें आनी आपल्याचे बाबा बरें पिकलां आं आनी बरें जालां अशें म्हणून पावसान पावसाच्या दिसांनी तांकां सामकें अशें उदक बिदक भरलें म्हणटकच तें कुसोन वयता न्हू शेत म्हणटा आतां तें शेतांक लोक अशीच मशिनाचेरूच शेत लोक थाम ते बी मशिनाचेरूच लायतात आनी मशिनाचेरूच लिवतात आनी आतां तें लिवनीक मशिनूय बी बरें पडलां जावं गरीब जावं तुका कोण आसलेलो तो चडशे शेत आतां मशीन घालूंक मेळटा जाल्यार मशीनूच घालून ते शेत रोवन काडटात आनी अशे आपले शेताचे हे करता पूण शेतांक रोंवपाक आतां सगळीं जाणां रोयंता थंय कोण अशें शेत पाडंगय दवरिनात आनी बन्नूय दवरिना रोयतात शेत आतां खंय पाडंग आहलेली शेतां मात सगळीं पाडंगूच आसात थंय कोण एकठांय दोगां रोवन कितें फायदो आसा थंय कोण रोवपाकूत वचना कितें दिता गो हय

आं शेतां बितां कुसली म्हणटरीत तेजेर गोरमेंट लोन दिवपाक मात्सो कुस्तार करता म्हणटगीर ते शेत बी बरें आपलें जावं ना जाल्यार अशें गरीब लोक आसा तो बाबा सामकोच लॉसान पडटा पूण तांकां कितें गोवोरमेंटान अशें करून शेताक किदें आपले बाबा तेंचे लॉस जाल्या ते किदेंय अशें आमकां दिवचें अशें म्हणलें तेंकांय बी अशें बा हेंचशें आसता न्हू मातशी आस शी उरता न्हू किदें अशें आमकां कांय हें जावना अशें म्हणून पूण तांकां गव्हरमेंटान किदें तरी अशें करून शेत कोणाचें बरें जावना कितें जावना गोरमेंटानी तांकां कितें दिवचें